बै समाव आं मोनसे गोदान मोनसे रोखोमनि कुइशनखौ आं एन्सार होनो थांगासिनो दङ आरो बेयाव दङ मोनसे खामानि महरै ना हमनायनि सोमोनदोयै मेहेर गोनांसिन मुवाया मा माने ना हमनायनि खामानि ना हमनाया जों नाखौ हमनो थाङोब्ला जोङो बेवहाय जोंनि आखाइयाव मोदोमाव जोङो जेनेबा खबाइ जेखाइ आरो बिदिनो खदाल आरो जे गोबां रोखोमनि बिदिनो लाफि जे आरो फासि जे जों लानानै बेबायदि आइजेंजों ज' हमनानै हमो आरो हमनानै जोङो बेखौ जोङो जोंनि जिनाखि गोनां माइरं मैगं थाइगं बायनाय आरो बानलु संख्रि बायनाय बेफोरबायदियाव जोङो बेखौ नाखौ फाननानै जोङो न'खरखौ खुङो आरो बेजोंनो जोंनि जोंनि बे माखासे सुबुंफ्रा नाफोरखौ हमनानै मैहुर खालामनानै जायो आरो थांनानै थानायफोरबो दङ आरो बेजोंनो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे आखुथाय बायदि सोलिनानै दङ बेजोंनो जोङो जोंनि गावबागावनि सोरबाया हानजायैबो हमो आरो सोरबाया सासे सानैजोंबो हमो जेरै जेखाइ खबाइया गावबागावनि हमो आरो जे होनना बुङोब्ला जेयाबो हारसिङै सारजायो आरो मोनसे लाफि जे फासि जे बायदिसिना रोखोमनि जेजों लोगो नांनानै जों नाखौ हमनाय जायो न'आ बेजोंनो बेबादिजोंनो जोंनि जोङो सोलिलांनो गोनां जायो आरो ना हमनाय खामानिया गुबुनजों रुजुथावना खामानि बेयो माने मानोना बे खामानिया गुबुन खामानिजों रुजु जाया मानोना बे आलादा खामानि आरो बेयाव बेयावहाय जोंनि मोनसे जेनेबा आबाद मावनायाव होन आबाद मावनायाव जोङो बेवहाय जोङो बेयाव जेखाइ खबाइजों सोमोनदो गैया आरो जे आरो जे आरो लाफि जे जोंनि सारग्राजों जों बेयाव सोमोनदो गैया बेवहाय जोङो बे मोनसे ना हमनाय खामानिया मोनसे आलादा मोनसे खामानि बेयो जोङो बे जोङो बे ना हमनाया मोनसे बेयाव जोङो जोङो मोनसे बांसिन गोसो होनानै हमो हमनाय जायो गुबुन खामानियाबो जाहैबाय माने जोङो बेवहाय ना ना हमनाया मोनसे बेजों जोंनि बे गुबुन खामानिजों रुजुजानाय खामानि नङा माने गुबुन बेयावहाय खामानि जोङो खामानि मावोब्ला जोङो नैबे ना हमनाय आयजेंफोरखौ जोङो बै खामानियाव लांफाया मानोना बे आयजेंफोरखौ जोङो गुबुन खामानियाव गुबुन आयजेंजों जों खामानि मावो आरो बेयाव जोङो गोबाव खिसिम खिसिम खामानि लानानै जोङो खामानि मावो मानोना बेयाव बे ना हमनायजों आरो गुबुन खामानिजों रुजुजानाय बेयो बेसेबांबा फाराग दङ होननानै आङो मिथियो एसेनोसै